आं बेदि जेबो दामजु दामनो रोङा मानोना आङो उन्दैनिफ्रायनो जेबो खाबु मोनाखै आं जा रोङो इसे केसिय'खौ इसे रोङो आं बेनि बागै जोंहा दा खाबुखौ मोनबा इसे आङो सोलोंगौ आं जेबो खाबु मोनाखै आं उन्दैनिफ्रायनो मानोना बेसोरजों बेजों जेबो दामनो मोनाखै सोलोंनो मोनाखै आं गोसोमोन आं गोसोमोन बेयावहाय केसिय'आवहाय आं दा खाबु मोनोब्ला दामगौ आं दा जेबो खाबु मोनाखै उन्दैनिफ्रायनो आं बेदिजों जेबो माबानो मोनाखै जेबो दामजु दामनो मोनाखै आं दा खाबुफोर मोनबा दामगौ आरो बेनोसै